हम बोले कि यहाँ से बोल रहे हैं बेगूसराय से बोल रहे हैं हाँ डाॅक्टर मतलब आप ही हैं डॉक्टर हाँ हाँ तो आप ही से पूछताछ करना था हाँ यहीं के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किए थे कैसा चल रहा है बेगूसराय में सरकारी अस्प हाँ नहीं नहीं मरीज को कोई दिक्कत नहीं ना होगा

ठीक ठीक है ना यही सब जानना था कैसा वैसा होंगे तो

हाँ मुझे से पूछना है यही सब करना फिर अपना दिक्कत ना

हाँ तो ठीक है इसी तरह ना बीमारी खाली नाम रखाते भी हैं कि डॉक्टर हैं डॉक्टर तो ठीक है वो हो जाए बस ठीक है जब तक हो ना आप अपना से कोशिश करिए ताकि जो है ना मरीज बच सके कोई कठिनाई ना हो ना ताकि बेगूसराय में है ना बदनामी हो जाता है ना जो यहाँ का हॉस्पिटल सब मतलब है लापरवाही हैं